आओर पेनकार्डके देलियैए तऽ पेनकार्ड तऽ सहियो हइ छै आओर गलतो होइ छै आओर जउ गलत हइ छै तऽ ओकरा लिये फेर आवेदन दियौ ओकरा सुधारै लए फेर ओकरा दौड़ू बढ़ू करू आओर तकर बाद उ बनय छै तऽ ओकरा लए ई सुविधा तऽ छै आओर एकर देलकैए कि काल्हि भविष्यमे बहुत काम देतय आओर अइ दुआरे अइ सभ बात सोचिकऽ आओर पेनकार्ड तऽ बहुत पैघ चीज छियै पेनकार्ड बनाना आओर जेना एकाउंटे खोललियै तऽ उहोमे कहय छै जेना करबय गेलियै कतहु खाता खोलय लए तऽ पेन आधारे टा नहि पेनकार्ड छौ आओर दुनूके देखऽ दुनू देलियै तब खाता खुलल तऽ अइ दुआरे पेनकार्डके आ जँ कहीं गलत भए गेलैये आओर उ कहय छै नहि गलत छै तऽ ओकरा लए हम फेर दावा करय छियै फेर ओकरा पानि भरि कऽ दै छियै कि आओर नहि तऽ सुधारय लए जतऽ जाय पड़य छै जाइ छियै आओर फिर जकरासँ दसखत करबय पड़य छै ओकरा सुधारय छियै आओर ओकरा कयल जाइ छै आओर ओकरा जेना तेना कए कऽ आओर फेर लेगेलहु तऽ पेनकार्ड तऽ भविष्यके लिये बहुत पैघ चीज छियै हँ कहियो ई नइ सोचय छियै कि हँ पेनकार्ड पेनकार्ड छै आकि आरो सभ कार्ड छै आधार कार्ड छै दोनो आधारो कार्ड सही छै आओर जँ ककरो गलत भेलय तऽ ओकरा सुधारय लए फेर ओकरा पेटिशन दै छियै फेर जाइ छियै आधार सेन्टरपर जाइ छियै पेनकार्ड लए जाइ छियै उ त रेस्टीस द्वारा अबय छै पेनकार्ड इएह सभ भए रहल यऽ आओर अहिपर हमसभ आओर पेनकार्ड तऽ बहुत पहिने बनेले रही आ ओओर ओइपर पेनकार्ड जे यऽ सही यऽ या गउ गलत कहैय तऽ ओकरा प्रूफ छै ओकरा आओर नहि तऽ फेर ओकर सुधार लए जाइ छी आओर सुधार करबाबय छी आओर सुधार करयके आनि कऽ फेर हमर उ पेनकार्ड देलखिन काल्हि जे भविष्य हेतय तऽ कोनो तरहके लिए तऽ पेनकार्डके बहुत जरूरी पड़ि जाइ छै तऽ पेन पेनकार्ड तऽ बहुत पैघ महत्व देले छै पेनकार्ड नहि अइ तऽ खाता नहि खुलत पेनकार्ड नहि अइ तऽ बहुत चीज नहि करय छै कहय छै आधारे पर नहि हैत खाली